हेलो हेलो हँ मिठाइके दोकानसँ बोलि रहलौ ओ बोललियह कथी कथी मिठाइ छह आँय आऽ की की रेटके चलै छै अच्छावला मिठाइ अच्छावला मिठाइ भेज दहक हँ होमे डिलिवरी भेज दहक हँ हँ हम भेज देबै दू किलो लैके रहै ठीके छै लेकिन अच्छा छेनावला मिठाइ भेजियौ हँ ठीक कनि जे छै ने बढ़िआँ छेनावला जे होइ छै मिठाई नहि अभी तऽ लए लैतियै लेकिन ठीक छै इसलिए तऽ अभी भेजह ने फिलहालमे ओकर बाद जे छै हँ ठीक आ कहै छलहुँ कनि बढ़िआँ छेनाके मिठाइ भेजबै हँ बस आँय हँ भेज ने देबहु ठीके छै हँ दू किलो भेज दियो बढ़िआँ मिठाइ आ शिकायत नहि आबयके चाही शिकायत नहि आबयके चाही बढ़िआँ छेनावला मिठाइ भेज दियौ अच्छा अच्छा ठीके छै उएह उएहसँ तोरा फोन केलिअह कि जे छै बढ़िआँ दोकानसँ कनि मिठाइ मङ्गबै छियै की हँ आरो मतलब कथी कथी कहलहुँ एगो रसगुल्ला हँ अभी दू किलो रसगुल्ले खाली भेज दियौ लेकिन बढ़िआँ छेनावला बार बार कहै छिअह बढ़िआँ छेनावला भेज ठीक छै